अॼु मां पंहिंजे ज़िंदगीअ जे बारे में तव्हांखे कुझु ॿुधाइणु चाहियां थी बचपन खां ई मुंहिंजी ज़िंदगीअ में काफ़ी उतारु चढ़ाव रहियो आहे मां घर में सभिनि खां वॾी हुअसि ऐं पढ़ाई में जाम सुठी हुअसि मुंहिंजे माउ पीउ मूंखे हमेशह लाॾ सां पालियो ऐं जे मां जेको चयो उहो मूंखे वठी ॾिनो कॾहिं बि मूंखे कुझु बि सेक्रीफाइज़ करण जी मतलबु ज़रूरत न पेई आहे मां जेको चवंदी हुअसि हू मुंहिंजा माउ पीउ मूंखे वठी ॾींदा हुआ असांखे हेॾो पैसो न हूंदो हुओ पर मुंहिंजे माउ पीउ हमेशह कोशिश कई की मुंहिंजी सभ ख़्वाहिशूं पूरी करण जूं ऐं पोइ मां जॾहिं ट्वेल स्टेंडर्ड में आयमि तंहिं महिल मुंहिंजे घर जी परिस्थिती थोरी चेन्ज थी वेई ऐं मूंखे जॉब करणो पियो मां हुन टाइम ते जॉब बि कंदी हुअसि ऐं ट्यूशन्स बि ॾींदी हुअसि मां हिक टाइम ते सेवन्टी फ़ाइव ब ॿार पढ़ाईंदी हुअसि ऐं कालवा देवी में अकाउटंट जो जॉब कंदी हुअसि ऐं गॾ में पंहिंजी पढ़ाई बि मां पूरी कई मां आई सी डब्लू ए इंटर जा एक्ज़ाम्स बि ॾिना गॾ में ऐं पंहिंजो कॉमर्स ग्रेजुएट पढ़ाई बि पूरी कई पर मूंखे अॻियां अञा पढ़णो हुओ त मां उहो कन्टीन्यू न करे सघियसि हिनजे करे मूंखे पंहिंजी पढ़ाई अधु में छॾिणी पेई हुनखां पोइ मुंहिंजी जॾहिं शा शादी थी ऐं जॾहिं मुंहिंजे घोट खे ख़बर पेई के मूंखे पढ़ाई जो एतिरो इंट्रस्ट आहे त उन्हनि मूंखे प्रोत्साहन कयो के मां पंहिंजी पढ़ाई पूरी कयां हिनजे करे मां पंहिंजी अॻियां पढ़ाई जेकी लॉ में आहे हूअ टीह सालनि खां पोइ वरी कई ऐं हाणे मां मास्टर्स इन लॉ कयां वेठी मुंहिंजे घोट जो हमेशह मूंखे सपोट रहियो आहे ऐं मोटिवेशन रहियो आहे के उहे मूंखे ईअं कंदा आहिनि कि मां अॻियां पढ़ां ऐं अॻियां वधां कॾहिं बि जॾहिं बि एक्ज़ाम्स हुजनि कुझु बि हुजनि त उहे हमेशह मूं सां गॾु ॿीहंदा आहिनि ताकी मां पंहिंजी टारगेट अचीव कयां उहे हमेशह मुंहिंजा मददगार रहिया आहिनि गॾ में मुंहिंजे ॿारनि बि मूंखे हमेशह सपोट कयो आहे के मां पंहिंजा एक्ज़ाम्स टाइम ते ॾेई सघां ऐं पढ़ाई करे सघां इनजे करे इहो नाहे के उमिरि सां के भई असां पढ़ाई नथा करे सघूं उमिरि भले मुंहिंजी हाणे फ़ॉटी सिक्स आहे पर मां टीहनि सालनि खां पोइ बि पढ़ाई कई मां पंहिंजी एल एल बी कम्पलीट कई ऐं हाणे मां मास्टर्स कयां वेठी मुंहिंजो अॻियां आहे के भई मां पी एच डी कयां त हुन में बि मुंहिंजे घर वारनि मूंखे जाम सपोट कयो आहे मुंहिंजे घर वारनि में मुंहिंजे मम्मी डैडी बि एक्ज़ाम्स जे टाइम में मूंखे जाम हेल्प कंदा आहिनि मुंहिंजे ॿारनि के ॾिसंदा आहिनि ऐं उनजे करे भई मां अॼु हिन पोज़ीशन ते आई आहियां ऐं मां पंहिंजी पढ़ाई पूरी करे सघी आहियां हिनजे करे मां सभिनि खे चवणु चाहींदमि के भई असांखे ज़िंदगी में जाम रुकावट ईंदियूं पर असांखे अगरि निश्चय कयो आहे के असांखे कुझु मिलणु खपे त असां उहो पूरो करे सघूं था अगरि असांजो विल पावर स्ट्रॉंग आहे त एज कुझु मेटर नथी करे असां कहिड़ी बि एज में वापसि पढ़ी सघूं था मां टीअ सालनि खां पोइ पढ़ाई स्टार्ट कई ऐं मां पंहिंजो फ़स्ट लॉ जो एक्ज़ाम ॾिनो उहो बि ॿिन्हीं ॿारनि खां पोइ त मूंखे ईअं थो लॻे के बाक़ी सभ बि जेको पंहिंजो न करे सघियां पढ़ाई पूरी या पंहिंजी ॿियूं बि जेकी ख़्वाहिशूं पूरी न करे सघियां त उहो हुननि खे इहो ऑपॉचूनिटी आहे के लर्न करनि के भई कीअं कॾहिं बि असां पंहिंजूं जेकी तमनाऊं आहे उहे मारियूं न ऐं असां अॻियां वधूं ऐं जॾहिं बि असांखे खपे त असां उहे पंहिंजूं ख़्वाहिशूं पूरी कयूं इहा हिन में फ़ैमिली जो सपोर्ट बि जाम माना रखे थो छोकी हिकु अकेले पर्सन सां पंहिंजो पोज़ीशन संभालणु पॉसिबल नाहे जीअं मुंहिंजे हसबैंड मूंखे सपोट कयो आहे ऐं मूंखे हर चीज़ में हेल्प कयो आहे जॾहिं मुंहिंजा एक्ज़ाम्स हूंदा आहिनि त हू ॿारनि जो सभ कुझु ॾिसंदा आहिनि त तीअं ई अगरि ॿियनि जे बि घोटनि अगरि हुननि खे सपोट कयो त हुओ पंहिंजो हिकु जेको टारगेट आहे या पंहिंजी जेकी ख़्वाहिशूं आहिनि उहे पूरी करे सघनि था इहो नाहे के भई अगरि हिकु दफ़ो शादी थी वेई त वाइफ़ खाली हाउज़ वाइफ़ थिए पर अगरि अगरि तव्हांजे वाइफ़ में केपेबिलिटी आहे ऐं अगरि उहो ह हसबैंड अंडरस्टेडिंग आहे त उहा वाइफ़ खे अॻियां वधाइण में पूरी कोशिश कंदा आहिनि ऐं पूरो सपोट कंदा आहिनि त मां इहो ई चाहींदमि कि जीअं मुंहिंजे हसबैंड मूंखे सपोर्ट कयो आहे ऐं मूंखे हेल्प कई आहे तीअं ॿियनि जा बि हसबैंड्स पंहिंजी वाइफ़ खे सपोट करनि ऐं हुननि खे जंहिं खे एड्युकेशन आहे या जेकी बि क्राफ्ट एक्टिविटीस आहे जंहिं में बि हुनखे इंट्रेस्ट आहे उन्हनि में हुननि जी हेल्प करनि हिनसां सभ लेडीस अॻियां वधंदियूं ऐं एड्युकेशन अॻियां वधीक थी सघंदो कंहिंखे बि खाली इहो नाहे जाम ॼणा आहिनि जेका हाउस वाइफ़ सां गॾु पंहिंजो केरिअर बि संभाले वेठियूं आहिनि त हिनजे करे असांखे इहो ॾिसणो आहे के भई असां पंहिंजो घरि बि संभालियूं ऐं घटि में घटि पंहिंजो जेको असांजी ख़्वाहिशूं आहिनि पंहिंजी पोज़ीशन आहिनि उहे बि संभालियूं धन्यवादु